जोंनाव आलासि फैयोबा गिबियावनो जोङो जिरायनो थिन्नानै जोङो जिरायहोनानै साहा फानि होनानै जोङो आलासिफोरखौ बरायनाय जायो आरो बिनि थाखाय साहा फानि होनानै आलासिफोरखौ बरायनाय जायो आरो आलासिफोरनि थाखाय जोङो गोबां बायदि रोखोमनि बायदि आइटेम संनो मोजां मोनो आरो संनानै जाहोयो बेफोरनो जाबाय जोङो गिबियावनो दालि मोनसे थाबाय लाब्रा मोनसे थाबाय बेदर मोनसे थाबाय बेबादिनो गोबां बायदि रोखोमनि आइटेम संनानै जोङो आलासिफोरखौ जाहोनो मोजां मोनो बेबादिनो जोङो आलासिफोरखौ बरायनाय जायो